आं हॅलो हॅलो हय हय तुमी कोण उलयता

आं

हय हय आतां तें ते दिसा तुमी मॅडम आमी दाखयल्ले न्हू सारके तुमच्या फुडल्यानूच सगळे ओपन करून तिनूय तुमकां सारके घट आशिल्लेच न्हू त्या दिसा आतां ते फुटले जाल्यार तुमी सांबाळपा तुमकां कळो न्हू सारकें आमी तुमच्या फुडल्यानूच केलां सगळें हेह तशें कशें मॅडम आमी आतां सारकें जाय हेह आमी सारके ऑथरायज डिलरा कडेन हाडटा आमची बेस्ट कॉलिटी फूल आमचे हांगा सिटीन आमचे वास्को सिटीन आमचे फेमस सारके दोबे आनी पयली म्हणल्यार तें दिसा तें दिसा तुमी येयल्ले तेन्ना पूण मॅडम त्या दिसा आमी तुमकां तुजे फुडल्यान दाखयलां न्हू सारकें तें चेडवान आमच्या सेल्स येनून ओपन करून सारकें दाखयलां पय आमी तें खंयचे कोनशाचें हाडूंक नाशिल्लें आतां आतां तुमी तें आहा कशें हें जालें तुमचें तें तुमचे कडल्यान पडोन हें जालें न्हू आपुणून जाल्यार हें जालें न्हू म्हळ्यार तुमी कॅर घेवपा आतां केन्ना घेतलेलें तुमी तुमी एक काम करा तुमी तें घेवन येया शॉपार आमच्या आनी एक विकान या आनी मागीर पळोवया किदें जातलें तें चड करून तुमकां रिटर्नूत मेळटलें दुसरें किदें एक्सचेंज करचें पडटलें पोयशें मेळपाक मात्शें डिफिकल्ट आं ओके आनी मॅडम तुजे कडेन तें हें आहा न्हू बील आसा हें सगलें आसा न्हू पेपर्स दिल्लें तें आमी आं बरें बरें बरें मॅडम बरें